हिन बार मुंहिंजे कंहिं रिश्तेदार मूंखे चयाईं कि मुंहिंजो हिकु पोज़ जी ड्रॉइंग तू ठाहे त इहो कमु मूंखे ॾाढो औखो लॻो छो कि अॼु ताईं मां जॾहिं बि ड्रॉइंग ठाही आहे मां यूट्यूब सां मदद वठी करे ई ठाही आहे पर जॾहिं हीअ लाइव मॉडल मूंखे चयाईं कि मुंहिंजो पोज़ मुंहिंजो ॾिसी करे ईअं पिच्चर ठाहे त उहो मूंखे ॾाढो औखो लॻे पियो ले पहिरों त मां उन्हीअ खे मना कयो मां न ठाहे पाईंदमि मुंहिंजे लाइ इहो औखो आहे लेकिन थोरी देरि पोइ मां सोचो कि हल हिक बार इहो ठाहे करे ॾिसां त मां उन्हीअ के चयो ठीकु आहे मां हिक बार ठाहिण जी कोशिश कंदमि लेकिन तोखे बिल्कुलु स्थिर विहणो पवंदई मां धीमे धीमे ठाहिणु शुरू कयो शुरूआति में त मूंखे ख़ूब औखो लॻे पियो मां न ठाहे सघां पई बार बार मां रबड़ सां मिटाईंदी वञा पई पर धीमे धीमे थोरो कोशिश करंदे करंदे जॾहिं मां ठाहियो ओड़ो त न ठही पायो हिकु बिल्कुलु पर्फ़ेक्ट उन जी जेका पेंटर हूंदा आहिनि हुननि वागुंरु लेकिन इहा कोशिश में मूंखे मज़ो आहियो और ठहियो लेकिन ओतिरो सुठो न ठहियो लेकिन फ़िर बि मां ठाहियो मूंखे ख़ूब ख़ुशी थी कि हा मां इहो बि कम करे सघंदी आहियां